असांखे सिलाईअ लाइ जेके ज़रूरी शयूं आहिनि उहे हिन प्रकार आहे सिलाई करण लाइ असांखे पहिरीं त धागे जी ज़रूरत पवंदी आहे धागन में बि कई प्रकार थींदा आहिनि पहिरियों पोलिस्टर जो धागो थींदो आहे जेको डबल ऐं पेरिसाइड थींदो आहे ॿियो कॉटन जो धागो उहो धागो सॉफ्ट कपिड़नि में खे सिबण लाइ कम में ईंदो आहे टियो सिल्क जो धागो जेके स्पेशल वर्क थींदो आहे उहो सिल्क जे धागे जे मथां थींदो आहे धागन खां पोइ असांखे सुइयुनि जी ज़रूरत पवंदी आहे सुइयुनि में बि अलॻि अलॻि प्रकार थींदा आहिनि जीअं त मशीन में घणनि ई नमूननि जूं सुयूं लॻंदियूं आहिनि घणनि ई नंबरनि जूं सुयूं लॻंदियूं आहिनि जहिड़ी मशीन जहिड़ो वर्क अहिड़ी सुई लॻंदी आहे सिंपल सुई असांखे मशीन में लॻाइण लाइ सोरे नंबर जी अरिड़हं नंबर जी वर्क कनि लाइ अलॻि अलॻि प्रकारनि जी सुयूं खपंदियूं आहिनि टियो असांखे जिप बि खपंदियूं आहिनि कपिड़न ते जिपूं लॻंदियूं आहिनि ॿियो बटण लॻंदा आहिनि हुक लॻंदा आहिनि चोथो बाबिन खपे बॉबिन छा कम में ईंदी आहे शटल में विझु बॉबिन भरे करे जेका मशीन में हेठां लॻंदी आहे मथां धाॻो लॻंदो आहे पोइ हुन सां सिलाई थींदी आहे ॿियो असांखे कैंची कैंची जी त ॾाढी वॾी ज़रूरत पवंदी आहे कैंची कहिड़ो कमु कंदी आहे कैंची कपिड़े कटण खे कम में ईंदी आहे जेकी बि मिस्टेकूं आहिनि हुननि खे सही करण लाइ असांखे कैंचीअ जी तमामु ज़रूरत पवंदी आहे असांखे इहे सभु शयूं सिलाई करण लाइ ॾाढियूं ज़रूरी आहिनि जेकॾहिं असां सिलाई कयूं था त टाइम टाइम ते मशीन जी सफ़ाई करणी खपे उन खे टाइम टाइम ते ॾेखारणु खपे हुन में रोज़ तेल विझणु खपे कॾहिं कॾहिं असांखे उन खे उस में बि रखणु खपे सिलाई करण लाइ अगरि असां इहे तरीक़ा अपनाईंदासीं त असांजी मशीन हमेशह सही हलंदी रहंदी